हँ हँ हम्म हूँ हँ छै की तऽ एकटा काली मंदिर छै बहुत नीक जगह छै आ आरो सब मंदिर भी छै उम्म भोलाबाबा के मंदिर छै बजरंग बली के मंदिर छै बहुत नीक सब मंदिर सब छै आ साफ सुथरा सब हँ काली थान के मंदिर प्रचार छै आ एतुका जे बाबा छै नानू बाबा ओहो बहुत नीक लोग छथिन से ओकरो सब जानै छै हँ छै व्यवस्था रहै के बैबस्था छै खाइ पीबै के भी बैबस्था छै सब बैबस्था छै सुतै के भी छै ओना तऽ भइर दिन गेट खुलले रहै छै नौ बजेसँ लगभग खुइल जाइ छै सुबहमे आ राइत मे नओ दस दस बजे तक लगभग खुलले रहै छै आ ओइमे बबो रहै छै अपन पूजा पाठ सब होइ छै सब अपन लोकसब रातिके मंगल मंगलके भोग लागै छै तऽ ओहिमे किछु प्रसाद सब बनै छै सबके प्रसाद भी मिलै छै मंदिरके तरफ से हँ बगल सबमे होटल सब भी छै बजार पर छै तऽ होटल छेबै केले अररिया जिला मे पड़ै छै तऽ सब छबै करे जिला छियै हँ कोनो हँ कोनो दिक्कत नहि हेतै एतऽ रूम भी मिलै छै रहैके लेल आ रातिके बिजलीके व्यवस्था छै से छै लाइन जे चलियो जाइ छै तऽ जेनरेटर सुविधा भी उपलब्ध छै तऽ ओ सबके कोनो दिक्कत नहि होइ छै गर्मिओके समयमे आरामसँ रहि सकै छी सब बगलेमे छै हाफ किलोमीटर एक किलोमीटर दूरमे ओहो सब मंदिरमे भी बढ़िआँ ढङ्ग सऽ आरामसे पूजा कए सकै छी कोनो दिक्कत नहि छै कतौ आ सब मार्केटमे पड़ै छै तऽ कोइ बाते नहि छै सब किछु मिलतै आँ हँ बारिस तऽ भऽ रहल छै काल्हि सऽ आइ तऽ पूरा बारिश भरि दिन लगभग हल्का फलका भेलैया आ फेर हेतै साँझ तकमे लागि रहल छै मौसम कि बारिस हेबे करतै नै कोनो दिक्कत नै